हॅलो गोवा पुलीस कोण उलयता तुमी आं तुमचो एड्रेस आं शेल्डेसान उलयता तुमचें अशें कितें कितें जालें कितें कंमप्लेन तुमकां हें करपा आसलेली रजिश्टर करपा आसलेली आं आं कितल्यांक सुमार अशी जाल्ली कितल्यांक सुमार तूं बाजारान अशें गेल्लें आं टायमिंग सारको खबर ना आं ओके म्हटल्यार अशें तुमकां कोणाचेर डावट बी असो आसा आं ओके ताचेर तुका डावट आसा म्हटल्यार अशें तुवें तांकां पळयला म्हटल्यार कसो दिसता किंवां म्हटल्यार तेका तेचे फेसाचे आमकां हें करपा मेळटलें म्हण स्केच आरटीस्टा आपोवन होय तेचे खातीर आं तुमी आमकां हेल्प करपा शकता न्ही आं ओके ओके ना ना तुमकां तशें पयली आमी तुमच्या घरा येवन चवकशी करतली म्हटल्यार अशें कितें जाला ते बी पयतले सो तुमी कोणा भितर बी धाडनाकात अशें भितर वचपा दिनाकात जंय खंय आसा पळय तुमी थंयच रावात कळ्ळें आनी मागीर तुमचे घरा बी पळोवन जाल्लें म्हणटकीर आमी तुमकां सांगतात की बाबा तुमी येयात आनी हें करात म्हुणून हय रेजीस्टर करात म्हणून तुमचें कंमप्लेन फायल करात म्हणून ओके बाय